ہیلو ہاں جی سر میں ڈرائیور سے بات کر رہا ہوں سر کیب ڈرائیور جی چار سو تک ہے ایک طرف ایک طرف سے ساری ایک طرف سے سر جی سر سر یہ لگ جائیں گے آپ کے آٹھ سو روپئے جی سر آپ کو جانا کس ٹائم ہے اچھا سر باقی آپ کی لوکیشن کیا ہوگی اوکے سر تو ہو جائے گا سر آپ ملیے لکشمی نگر میٹرو اسٹیشن پہ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو سو پچاس روپئے کا جو بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کروں گا جی سر جی سر بالکل آپ آل دہلی کہیں بھی گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں کہیں بھی جائیے آپ ہمیں دیوبند جا سکتے ہیں سر

جی سر تو سر یہ سر آپ کو لگ جائے گا وہاں جانے میں کم سے کم ایک گھنٹہ لگ جائے گا سر پہنچنے میں اور ایک گھنٹہ آنے میں سر ٹوٹل دو گھنٹے لگ جائیں گے باقی صبح دس بجے سے لے کر آپ رات میں ایک دو بجے تک سر کسی ٹائم بھی آپ آ کر جا سکتے ہیں باقی سر آپ کو گھومنے کے لیے جتنا بھی آپ کو ٹائم لگے گا اگر پورے ڈے کے لیے کرنا تو سر اس کا چارج کچھ اور ہوگا جی سر اوکے سر تو سر آپ کتنے بجے ملیں گے سر مجھے اوکے سر تو وہی لکشمی نگر میٹرو اسٹیشن آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے سر اوکے سر اور کچھ سر سیوا آپ کے لیے اوکے اوکے سر تھینک یو